मुंहिंजो इडली सांभर ॾाढो फैवरेट खाधो आहे छो कि इअं तमामु लाइट ऐं खाइण में ॾाढो सुठो हूंदो आहे इओ खाइण सां काई बि तकलीफ़ न थींदी आहे ऐं मूंखे दिलि थींदी आहे त जेकर इहो हफ़्ते में ॿ टे दफ़ा खाइजे हिन खाइण सां का बि पेट में तकलीफ़ न थींदी आहे ऐं खाइण में ॾाढो स्वादिष्ट हूंदो आहे ठाहिण बि सवलो आहे असां घर में पाणि ठाहींदा